بائکر کے طور پر مجھ کو جن سبب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بہار میں کافی جگہوں پر راستے خراب ہوتے ہیں جن کی بنا پر تھوڑا دھیرے چلنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں کہیں پر روڈ بھی اچھا بنا ہوتا ہے تو اس پر جس چال سے چلنا مناسب ہوتا ہے اسی چال میں گاڑی کو چلائی جاتی ہے رہی بات ٹریفک کی تو ٹریفک کا تو پھالو کرنا بہت ہی مناسب ہوتا ہے اور وہ کیا بھی جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں اور اس میں بائکر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ہیلمٹ کا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں خود کی بھی سیفٹی ہوتی ہے خود کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور جب بھی بائک انسان چلائے تو اپنے نارمل انداز میں چلائیں نہ اتنا دھیمی ہو کہ گاڑی کو چلنے میں پرابلم ہو اور نہ ہی اتنا تیز رفتار ہو کہ خود کی بھی جان خطرے میں پڑ جائے اور دوسرے کی بھی جان خطرے میں پڑ جائے اور روڈ اور گاڑی میں بھی خرابی آ جائے اور دوسری بات رہی خراب موسم یعنی خراب موسم دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک تو بہت تیز دھوپ ہو اور لو چل رہی ہو تو اس سمے مناسب ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نہ ہی نکلے لیکن اگر کچھ ارجنٹ ہو بہت زیادہ ضرورت کی چیز لانی ہو اور جانا پڑے تو سیمپل ہی رفتار میں کوئی بھیگا کپڑا اپنے بدن پر ڈال کر کے نکلیں اور اگر بارش کا موسم ہو تو دھیرے دھیرے چلیں ورنہ اگر تیز بارش ہو تو اپنے سائڈ میں تھوڑی دیر انتظار کر لے بارش کا تب نکلیں اور تیس اور جو اس کے علاوہ بات رہی خراب سڑک کی تو خراب سڑک پر بہت ہی دھیرے سے اور بہت ہی احتیاط سے نکالنا پڑتا ہے جو غالباً اس میں جو ہے دوسری گیئر میں گاڑی کو چلانی پڑتی ہے اور جو گلیاں ہوتی ہیں جو تنگ سڑکیں ہوتی ہیں اس میں بھی سلو ہی رفتار میں چلنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو جنگل جھاڑی والے راستے میں اگر گزر ہوتا ہے تو اس میں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جو سیمپل سے گاؤں گھر میں جو جانور نظر آتے ہیں مثلاً کتا یا گیدڑ وغیرہ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہاں پر بھی دھیرے چلیں اور اگر اس طریقے سے کوئی جانور کا پورا اگر اس کا پوری فوج اگر جانور کی ہو مثلاً گیدڑ وغیرہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی اپنی پورے فوج کے ساتھ چلتا ہے اور راستے کو گھیر لیتا ہے تو اس وقت جو ہم احتیاط کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ گاڑی کو ایکسیلیٹر بہت تیز کر دیتے ہیں اور جو ہارن ہوتا ہے وہ رہ رہ کر بجایا جاتا ہے جس کی بنا پر جو ہے آواز کافی زیادہ گاڑی کی پیدا ہو جاتی ہے اور تمام جانور جو ہے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں گاڑی کے چلانے میں ہوتی ہیں جوکہ اس میں ہم کو احتیاط کرنی پڑتی ہے اور لوگ بھی احتیاط کرتے ہیں گاڑی چلانے کے طور پر یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ جو ہے گاڑی نارمل رفتار میں ہی چلایا جائے اور سڑک کنارے پر جو ہے جو سرکار کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ بیس کی اسپیڈ میں چلیں یا ساٹھ کی اسپیڈ میں چلیں یا اتنے رفتار میں چلیں یا اتنے رفتار میں چلیں اس حساب سے چلانا چاہیے اور جو ایک نیم اور جو قانون جو سرکار کا بنایا ہوا ہے اس کو جو ہے انسان کو فالو کرنا چاہیے اس قانون پر چلنا چاہیے